मूं बज़ारि मां हिकिड़ी शाल वरिती ॾिसण में तमामु सुठी हुई रंग बि सुठो हुयसि ॾिसण में लॻे पियो की गरम आहे उनखे ॾिसी करे मूं शाल वरिती ऐं काफी मैचिंग हर ड्रेस सां हुई इन करे मूंखे हूअ शाल वणी ऐं मूं हूअ शाल वरिती हिकु दफ़ो पातो सभिनी सुठो चयो सुठी हुई वणदड़ु हुई ऐं पाए करे वियसि ॿियो दफ़ो पातो त गरम त हुई पर उनजो न ॼण धाॻो निकिरे पियो जीअं तीअं करे उन धाॻे खे संभाले करे वरी टैग कयो पर वरी टें दफ़े पाती त उनखे न थोरो कपिड़े में बुर बुर ॾिसण आई उनखां पोइ उनखे मूं ड्राईक्लीन कराई जॾहिं मां धोआराइ त उनखां पोइ पाती त उनजो उहो मज़ो बि हली वियो हालांकि हुई त काफी महांगी सस्ती कोन्ह हुई पर अलाइ छो उन कपिड़े जो मज़ो बिलकुल न हो पाइण में बि ॼण पोइ ईअं लॻो छो जो बुर बुर हुई त वणे ई न पई त इन करे उन शाल जो असांजो मज़ो ई न आयो